ہم جب بھی کسی نئی تقریب کا آغاز کرتے ہیں تو سب بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ان کی محبت کے ساتھ سب کو لے کر چلتے ہیں ابھی ابھی میرے بھائی کی منگنی کا ہوا تھا تو ہمارے پاپا نے سب نے اپنے بڑے ہمارے چچا پھوپھی سب لوگ کو لیا تھا کہ کوئی بھی ہم شروعات کر رہے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی لیکن سب کی دعائیں سب کی محبت معنی رکھتی ہیں کوئی بھی آئے تو ہمیں کچھ نہ دے لیکن دعا دے کر تو جاتا ہے دعا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کوئی بھی تقریب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بڑوں کی محبت کے ساتھ ہم چھوٹے ہیں لیکن ہم بھی کوئی بھی کچھ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی پرمیشن اور ان کی محبت اور دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھے سے ہو سکے